यदि हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार या कोई घर का व्यक्ति होगा तो वह खेल के बारे में सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाएगा जिस खेल के बारे में वह प्रशिक्षित होना चाहता है उससे सम्पर्क करेगा तब जाकर वह व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के बारे में बताएगा कि जिसके बारे में जिस खेल के बारे में वह जा जाए जाएगा तो वह उससे पूछेगा भाई हमें इस खेल की जानकारी चाहिए हम किससे इसकी जानकारी लें तो वह बताएगा भाई आप फलाँ आदमी के पास जाइए या कोच के पास जाइए तभी तो आपको उसके विषय में जानकारी हो पाएगी तब जाकर हम उसके पास जाएँगे और उस खेल के बारे में उससे पूछेंगे तो वह हमें उस के योग्य समझेगा तो वह हमसे पूछताछ करेगा कि बताओ इसके बारे में क्या जानते हो यह कैसे खेला जाता है कैसे नहीं जैसे हमें क्रिकेट के बारे में जानकारी चाहिए तो हम क्रिकेट कोच के पास जाएँगे उससे बताएँगे कि भाई हमारा ऐसा ऐसा दोस्त है या हमारे घर का ऐसा आदमी है वह खेलना चाहता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कहाँ पर भेजना चाहिए और कैसे कैसे उस उसमें क्या नियम है क्या होगा तो उसके विषय में वह कोच उस खेल के बारे में हमको बताएगा कि ऐसा करने से ऐसा खेलने से ऐसा यहाँ जाने से उसके जाने से आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी और वह साथ में रहकर उसकी ट्रेनिन्ग उसको देगा तब जाकर उसका खेल जिस खेल को वह खेलेगा उसम उसमें उसका मन लगेगा और वह उसमें कामयाब होगा जिससे उसको आगे जाकर उस खेल के बारे में जानकारी मिलेगी तब जाकर तब उसे यह अहसास होगा कि चलो हम इस खेल के बारे में अब कुछ जान गए हैं और कुछ कर रहे हैं जिससे वह वह वह उस खेल में अपना सहयोग दे पाएगा